ह्म हम्म हा हा आहियो अथव नओं माल हुनमें असां सभु वैरायटी अथव न सौ खां सौ खां वेंदे हज़ारु ताईं पंजे हज़ारु ताईं सभु अथव साड़ियूं बि अथव ड्रैसयूं बि अथव वैरायटी जीअं भाई कॉटन में अथव सिल्क में अथव बनारसी में अथव तव्हांखे कीअं खपेव तव्हां ॿुधायो त मां हुनजे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाया अच्छा तव्हांखे ॾियण वठण जे लाइ खपेव छा अच्छा त कीअं लाइट कलर में खपेव डार्क कलर में खपेव ड्रैसयूं हा कपिड़ो त सेम ई हूंदव पाण हुनखां हाणे सुठा कपिड़ा बि आहिया अथव हुनमें तव्हांखे फैंसी वर्क मिलंदो सिल्क कपिड़े थे थियो या शिफोन कपिड़े थे थियो हा त तव्हांखे भली कीअं खपेव उहा तव्हांखे ॾेखारियांव हा कॉटन हलेव पहिरों कॉटन ॾेखारियांव हा हा बनारसी सिल्क बि तव्हांखे सुठी लगंदी फैंसी वर्क बि सुठो लगंदो अॼुकल्ह पाइनि था फैंसी वर्क हा हा बि॒यो नेट में बि अथव नेट में पाईंदव तव्हां पंहिंजी लाइ हा हुनमें नेट में तव्हांखे वर्क बि अथव मथां फुल वर्क खपे की न हीअं थोरो वर्क हुजे सिंपल वर्क पाईंदा आहियो अने ॾियण वठण लाइ कीअं खपे हूअ पंज सौ ताईं मना हीअं नॉर्मल वर्क हुजे अच्छा पाइण वारा कीअं आहिनि मना एज वारा आहिनि की न मीडियम आहिनि या यंग आहिनि कीअं हा हा ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे पैसा कीअं ॾीदंव जीपे कंदव की न कैश कंदव जीपे जीपे कयो हाणे जीपे थो हले हा त हीअं तव्हांखे टे ड्रैसयूं थियव ऐं हिकु हीअं तव्हांजी साड़ी थियव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु अचो पोइ ॿियर अचिजो जीअं तव्हांखे लगे घुरिज लगे त ॿियर अचिजो हा हा हा हा पैकिंग सुठी था कयो ॿियर अचिजो हां वरी हा